हाँ जी नमस्ते नमस्ते देखिए हमें बाल कटवाना है हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो बाल कटवाना है आप के यहाँ कौन कौन सा कट जैसे थ्री टेप है लेजर है बहुत सारे कट हैं तो आप कौन कौन सा काटती हैं क्योंकि हमारा ये सेप नहीं काटना है हमारे घर शादी है तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं औरते हैं उन सबका बाल काटना है और देखिए फेसियल करना है तो आप कर देंगी जी तो फिर फेसियल भी करती हैं आप क्लीनअप जब आप हैं तो आप बताएँगी जिसमें ज्यादा निखार आ सके आप तो सबका इस्किन देख देख कर भाई जिसकी जिस पर जादा साँवले लोग हैं जैसे गोरे लोग हैं तो उनके चेहरे के हिसाब से ही ना आप करेंगी हाँ हाँ तभी जी हाँ तो फिर देखिए हमारे घर शादी है तो आप किसी को भेज देंगी वहाँ ये सब करने के लिए और हेयर इस्टाइल काटने के लिए कि सब लोग को यहाँ आना पड़ेगा

हाँ तो देखिए हमें फेसियल भी करवाना है कुछ लोगों को कुछ लोगों को क्लीनअप करवाना है बाल कटवाना है थ्रेडिंग बनवाना है माने ये सबके लिए हम यहीं आ जाते हैं आपके दुकान पर करवा लेते हैं आप आप सजावट के लिए सजाने के लिए और कुछ मेकअप करने के लिए घर पर चले चलिए किसी को भेज दीजिए जो आपके हेल्पर हों किसी को भेज दीजिए जो आपको तो फिर प्राइज भी बता दीजिए क्लीनअप का कितना लेंगी सजाएँगी तो कितना लेंगी गोल्ड ब्लीच और फेसियल कितना लेंगी फेसियल कितना लेंगी मैम और बाल का जे थ्री स्टेप हुआ ये सब का कितना लेंगी लेजर हुआ यू सेप हुआ भी सेप हुआ अब देखिए शदी है तो ढेर सारे भई लो औरतें आई हैं लड़कियाँ हैं तो सबको करवाना है मतलब बाल भी कई कलर वाला कलर करवाना है जैसे फूला हुआ कई कलर का हुआ तो वैसा भी कलर करवाना है बाल भी तो वो कर देंगी ठीक है नमस्ते